क'क्राझार जिल्लायाव खुंजानाय गिबि हारियारि फोर्बोआनो जाहैबाय बैसागु बैसागुवा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोनांथार बेखौ जोङो बैसाग दाननि से खालार बा एप्रिल नि पिपटिन आवहाय जोङो फालिनाय जायो आरो बिनि सानसे सिगां जोङो परटिन बा सैत्र मासनि लास्ट जोबथा सानाव जोङो बेखौ संख्रान्ति होन्नानै फालिनाय जायो आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव बैसागनि सेथि खालार बा संख्रान्ति निफ्रायनो हाजो गाखोनाय फोर्बोखौबो खालामनाय जायो आङो जोंनि बे बैसागु फोर्बो फालिनायाव गोबां रंजायो गोबां मोसायो गोबां गोजोन्नायखौ आङो लानो हायो